अॼु कल्ह माण्हू पंहिंजे घि पंहिजे घरु नियाणीअ ई शादीअ में ॾि ॾाजो त न ॾींदा आहिनि पर छोकिरी नियाणीअ खे जेकी दुल्हन खे जेकी आहे न वस्तू वणंदियूं आहिनि उहे वठी करे ॾींदा आहिनि वधीक करे त लड़कियुनि खे अॼु कल्ह स्किन केर प्रोडक्ट ॾाढी वणंदियूं आहिनि तॾहिं करे वधीक माण्हू स्किन केर प्रोडक्ट ॾींदा आहिनि ॿियो एन फेविरेट मना कंगणियूं ॾींदा आहिनि ट्रावेलिंग जो बैग ॾींदा आहिनि पोइ एन पार्लर जो वाऊचर वठी करे ॾींदा आहिनि उहो एन वधीक में वधीक माण्हू ॿियो एन फुल गुलनि जो गुलदस्तो वठी करे बि दुल्हनि खे अॼु कल्ह ॾींदा आहिनि पोइ एन नि निया नियाणियुनि खे ॿियो व सोन ऐं चां सोन सोन जी ने चांदी जी वस्तू वठी करे ॾींदा आहिनि जीअं त एन मुंडी थी चेन थियो मंगल सूत्र थियो विछियां थी पायल थियो टीको थियो नथु थी कंगण थिया अने ॿियो वि ॿियो माण्हू अॼु कल्ह दुल्हन खे शादीअ में साड़ी वठी करे ॾींदा आहिनि पोइ एन टेडी बेयर वठी करे ॾींदा आहिनि केमेरो वठी करे ॾींदा आहिनि मोबाइल वठी करे ॾींदा आहिनि वॻा वठी ॾि ॾींदा आहिनि चोंपलूं वठी ॾींदा आहिनि रसोई जो रसोई घर जा सामान वठी करे ॾींदा आहिनि पलंग कॿटु चादरूं वियाणनि जा कवर वियाणनि जा कवर आहिनि अलाई माण्हू त पंहिंजी धीअ खे शादी खे गिफ ग शादीअ में गिफ़्ट में गाॾी बि वठी करे ॾींदा आहिनि पोइ रेसीपी बुक वठी करे ॾींदा आहिनि चॉक्लेट थी प्लांट थियो कॉफीअ या मग थिया ज्वेलिरी थी बेग बेग थियो पार्लर जा सामान स्ट्रेटि स्ट्रेटिंग मशीन थी मेनीक्योर पेडीक्योर जी मशीन थी तिजोरी थी कॿटु थियो फ्रीज थी ए सी थी अहिड़ो सभु माण्हू वठी करे ॾींदा आहिनि हैड फोन्स वठी करे ॾींदा आहिनि हैड फोन्स वठी करे ॾींदा आहिनि ॿियो माण्हू पंहिंजी धीअ खे शादीअ में सान सोन चांदीअ जी गाहिंयूं वठी करे ॾींदा आहिनि शॉपीश वठी करे ॾींदा आहिनि कटिलरीअ जो सामान वठी करे ॾींदा आहिनि नाईट ड्रेसूं वठी करे ॾींदा आहिनि बूट थिया मोजा थिया अहिड़ी अलाए घणियूं वस्तू आहिनि जेके माण्हू पंहिंजी धीअ खे शादी में गिफ़्ट में दुल्हन खे गिफ़्ट में ॾींदा आहिनि ॿियो ॿाऊल थिया तवा थिया एन कुकर थियो तई थी सिपिरी थी इहो सभु माण्हू पंहिंजी धीअ खे शादीअ में गिफ़्ट में ॾींदा आहिनि